शिक्षण प्रणाली बदलता हातूंत न्यू एड्यूकेशन पॉलिसी दोन हजार वीस ही आतां चडांत चड आतां स्कुलांत स्टार्ट करतलीं तर ह्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसींत चड भर भुरग्यांच्या स्किलांचेर आसा तांची कुशलता कशी वाडप हाचेर आसा पयलीं कशें फक्त अभ्यास अभ्यास करून भुरग्यांक पोटक पोपट पंची करतालीं पूण आतां तांच्या अदर कलांचेर आमी लक्ष घालून तांचे ते गूण आमी कितून आसा तें पळतलीं अभ्यासा बरोबर म्हणजे अभ्यासूय भुरगो करतलो आनी आपल्या कलांचेरूय तो लक्ष दितलो आनी सरकारान आतां आमचें शिक्षण फ्री केलां आनी आठवे जायसर टॅक्सटबूक आनी कादेनय फ्री आसा घरा घरांनी बालरथ वता म्हणजे भुरग्यांक स्कुलांत पावोवपाक ताका आनी खंयचो खर्च करपाचो गरज ना फ्री बालरथ आसा आनी इवन मदल्या वेळार खावपाक मिड डे मिलूय आसा म्हणजे घरांतल्यान टिफीन हाडपाचोय कश्ट ना आनी प्रत्येक गांवां गांवांत आतां शाळा जाला म्हणजे सगळ्यांक शिक्षणाचो अधिकार आसा